जय झूलेलाल हा तव्हां जो नालो ॿुधी आया आहियूं असां होटल जो मां पाए

अच्छा इएं पोइ इन सां गॾु ॿियो छा ॾींदव तव्हां असांखे जो खाऊं ऐं असांखे थोरो तिखो वणंदो आहे फिको न वणंदो आहे

अच्छा इएं पोइ ठीक ठीक आहे हिकु डिश जा चओसि ॿियो इन सां राइस इन सां चांवर चओसि नान हिकिड़ो ॿ नान चओसि हिकु थधे पाणीअ जी बोतल चओसि त खाऊं त वठूं न मजो चङी तरहि हा हा अच्छा घर में पहुचाईंदव पहिरियूं मां हिते खाइ करे टेस्ट करे ॾिसां पोइ मां घर लाइ वठी वञां न दादी हा हा हीउ त ॾाढो सुठो आहे ॾाढो वणियों खाइण में ॾाढी टेस्ट सुठी आहे ॿ प्लेट ॿ प्लेटूं पार्सल कयो हिन जूं हा पार्सल कयो इन सां गॾु थधे पाणीअ जूं ॿ बोतलूं विझो हिकु चांवरनि जी प्लेट बि पार्सल कयो छह नान पार्सल कयो अच्छा ईअं हल ॿियो तव्हां जे दुकान जो कार्ड बि ॾई छॾियो केरु पुछंदो त मां उनखे कार्ड ॾई छॾीदमि इहो पर हमेशा अहिड़ी शइ ई ठाहे ॾिजो वरी शइ खे फेर जो न असां बि होटलुनि में वेंदा आहियूं पर हिकु ॾींहुं हिकिड़ी शइ खाईंदा आहियूं वरी ॿिए ॾींहं उहा टेस्ट ई न हूंदी आहे अच्छा इएं हले ठीक आहे बिल ॿुधायो अॻो पोइ घणो थियो हा सत सौ सठ मां तव्हां खे मोबाइल में मोकिलियांव थी पैसा जी पे में ऐं जय झूलेलाल